म्हजे कडेन अशें बरयल्ले पुस्तक ना पूण हांव यूट्यूबार पळोवन रांदपाक शिकलां तशेंच केन्ना केन्ना म्हजी मम्मी जेन्ना रांदचे कुडींत रांदता तेन्ना हांवें ते बारीकसाणेन निरीक्षण करून मागीर हांवेंनूय रांदपाक प्रयत्न करपाक शिकले